एह् कोरोना आया नी मी कंडोलियै दा कंडोली दा अंबल बनाया मी तां फ्ही होर बी चीज़ां बनांदी रेही दाल शाल बनांदी रेही बड़ियां आलू बनांदी रेही गोभी शोभी इ'यां अंबा नेहा कंडोलियै अंबल शैल होंदा ओह् सुआद होंदा ओह् बनाया फ्ही ओह् बनांदी रेही अ'ऊं दाल शाल सब्ज़ी आलू गोभी भिंडियां मरचां भिंडियां ककड़ियां भिंडी शिंडियां तोरियां शलगम दी सब्ज़ी सब्जी बनानी मूली शलगमै दी फ्ही ओह्दी मूलियां आहननियां शैल शूरनियां शैल शूरी शारियै फ्ही उंदा अंबल खट्टियां खानियां टोडे कन्नै टोडे कन्नै ओह् बी खानियां बड़ा सुआद लगदा भाई ओह्दा लगदा फ्ही लग्गी जंदा टैम लगदा कम्म करदे टैम लगदा कम्म करदे पर सुआद बनी जंदे न बड़े सुआद बनांदी रेही पर मी हून बनदे नी ऐ अंबल कंडेलियै दा बनांदी रेही अंबल कंडोलियै शैल त्रिक्खा जेहा लून मरच अंबल कंडोली बाड़िया त्रोड़नी पैह्ले त्रोरड़ियै आह्नियै चाढ़नी चीरनी चीरियै धोइयै धाइयै टकानी फ्ही तेल पाना मेथरे पाने अंबल पाना इंबली इंबली पाई पुइयै तिड़कै लानी बिच्च सुट्टनी फ्ही खानी फ्ही चौलें कन्नै खानी बड़ा मज़ा औंदा खाने दा टोडें कन्नै टोडे ने खानी किश चौलें कन्नै खानियां ते फ्ही ओह् बनानियां खानियां मतियां सब्जियां बनदियां हा साढ़ै पर हून नेईं बनदियां हून इ'न्नी इ'न्ना पता लगदी ऐ बुड्डी होई गेदी नी हून अ'ऊं बुड्डी होई गेदी हून इ'यां सौ ब'रें दी हून मेरे हा चीज़ घट्ट बनदी चीज सुआद बड़े न सेही पर में बनदी चीजां घट्ट न